مجھے تصویر لینا بہت زیادہ پسند ہے یہ میرا پیشن ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے تصویر لینا خاص کر کے مجھے قدرتی چیزوں کی تصویر لینا مجھے بےحد پسند ہیں جیسے کہ میں کبھی اگر ہل اسٹیشن کی جاتا ہوں تو میں وہاں بہت تصویریں لیتا ہوں خاص کر کے ندیوں کی جھرنوں کی اور ایک ایک خاص کر کے ڈیٹیل جھرنوں سے بہتے پانی کی اور جو وہاں جنگل ہوتے ہیں وہاں پیڑوں پہ بیٹھے پکچھیوں کی اور نئے نئے طریقے کے پیڑ پودوں کی اور جنگل میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کافی الگ الگ طریقے کے جانور اور پکچھی ہوتے ہیں تو مجھے ان کی تصاویر لینا کافی اچھا لگتا ہے اور خاص کبھی کبھار جیسے گھر پہ میں بیٹھا ہوتا ہوں تو آسمان کی طرف دیکھتا ہوں تو جیسے بادل کے جو ہیں الگ الگ کبھی کبھار کچھ اکچھر بن جاتے ہیں کچھ لفظ بن جاتے ہیں کچھ الگ سے پیٹرن بن جاتے ہیں تو مجھے ان کا تصویر لینا بہت اچھا لگتا ہے اور وہ بہت ہٹ کے ہوتے ہیں ایسے ہی جب کبھی میں باہر جاتا ہوں ٹریول کے لیے جاتا ہوں تو وہاں پہ ڈوبتے ہوئے سورج کی تصویر لینا مجھے بہت پسند ہے کیونکہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے اس کی تصویر لینا